मेरे घर में जो बिजली जल रहा है उसका बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है हमने बिजली बोर्ड को फोन के द्वारा सुचित किए कि मेरे घर की बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है इसका इसमें सुधार की ज़रूरत है बिजली बोर्ड से हमको आश्वासन मिला कि कभी कभी गलत केबल लगने से भी बिल ज़्यादा आता है या मीटर की गड़बड़ी होने से भी बिजली बिल ज़्यादा आता है इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरी नहीं है हम अच्छे जानकार बिजली स्टाफ़ को भेजकर आपके मज़बूरी को देखते हुए उसका सही जाँच करेंगे मेरा जो जानकार मिस्त्री जाएगा वो आपके घर का पूरा चेक करेगा और जहाँ गड़बड़ी होगा आपको बताएगा यदि केबल के गड़बड़ी से बिजली बिल ज़्यादा आता होगा तो आपको पूरे घर का केबल बदलना पड़ेगा या यदि मीटर बिजली मीटर के गड़बड़ी से बिजली बिल ज़्यादा आता होगा उसके लिए हम आपको सही अच्छे कम्पनी का मीटर खरीदकर लाने का सलाह देंगे और लिख करके देंगे आप अपना सही उपकरन ला करके दीजिएगा और मेरा बिजली स्टाफ़ जाएगा आपके घर का बिजली मीटर दूसरा लगाएगा ताकि आपके घर का बिजली बिल सही आ सके और आपको किसी तरह का परेशानी नहीं हो इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आप निश्चिंत होकर रहें हम आपकी परेशानी को देखते हुए जल्द से जल्द आपके परेशानी को दूर करके आपके घर का मीटर बिजली बिल सही आवे इसके लिए हम प्रयास करेंगे यह मेरी गेरंटी है जिससे आपको कोई परेशानी ना हो